नमस्ते बोलो हम लोग हम घूमने जाएँगी

घो शाम को जाएँगी कौनसा गाड़ी है बलोरो गाड़ी है पैसा कितना लेगा पैसा कितना लेगा हमको छोटी कार गाड़ी चाहिए कानपुर जाएगी सर और कम कर करिए

और कम करिए करिए अकेले हैं हम

कानपुर जाएँगे जहाँ नया नया जगह है जहाँ कानपुर जाएगी जहाँ जहाँ नया नया जगह है जहाँ जानते हैं आप तीन हज़ार का काफी है अंगले आए गिर ठीक है बैठाइए क्या क्या चाहिए फिर खाने पीने चाहिए और क्या चाहिए हाँ चलो ठीक है तो वही चाहिए खाने पीने रखना कपड़ा ठंडी के लिए अच्छे से रहेगी तेल गाड़ी ये सब गाड़ी तो गाड़ी तेज ना चलाएं

हाँ चलो तीन हज़ार देगा आप और लोगों को बैठा लीजिए हम अकेले हैं पैसा नहीं दे पाएगी और भी खर्चा है वहाँ का हाँ हाँ चलो ठीक नमस्ते दीदी